जों जगार खालामो हाबायावहाय बायदिसिनायाव सभाफोराव जोंनि मोनसे सभा एबा हाबाफोर जायोब्ला जों दैखरनिफ्राय गोबां दै मोननो हायो आरो जों पाइपजोंबो हायो आरो जों मैगं सुनायाव माइरं सुनायाव जों बाहायो दैखौ आरो जों लोंनायाव बाहायो बायदिसिना जों बाहायो आरो जों बे दैखरनिफ्रायनो दैखौ लाबोयो आरो दैखराव लांनानै बायदि गोबां टेंकिफोरखौ जों दोनो बे टेंकियाव जों दैखौहाय फिलाप खालामनानै दोनो ओमफ्राय जों मेसिन आरि बाहायो बे दैनिफ्रायनो जों गोबां मदद मोनो आरो